जैसा कि हम सब जानते हैं की हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है तो हिंदी बोलने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने और उनका सम्मान करने के लिए अपनी भाषा का कई तरीकों से उपयोग करते हैं हम जहाँ कहीं भी जाते हैं केवल हिंदी में ही बात करते हैं अपने मित्रों से अपने परिवार वालों से और बाहर वाले लोगों से भी हम हिंदी में ही बात करते हैं और इसे इम्पोर्टेंस देने के लिए हम हिंदी दिवस भी मनाया जाता है इसमें हम सभी लोग हिंदी हिंदी ही बोलते हैं और ज़्यादा और बाहर के लोगों को हिंदी का महत्व समझाते हैं